हमे एगो सेलोफ़ास्टर कम्पनी के पेन लेने रही जेकि बढ़िऑं लगल हमरा ओहिसॅं जे छै हम बढ़िऑं हमरा अक्षर बैठैत रहय राइटिंग अर बैठैत रहय तब ओ हमरा जे छै दिल मे बड़ी जंचल सेलोफ़ास्टर पेन के हम बहुत बड़ा जे छै फ़ैन छी एक तरह सॅं हमरा बड़ी अच्छा लगैया सुन्दर लगैया हाथ मे बैठैया लिखय मे जे छै एको रती तकलीफ़